हँ बिहार अपन हर मायनेमे सभसॅं आगाँ रहलै हँ खासकरके अपन संस्कृति जतय भी दुनिऑंक कोनो भी कोनामे गेला हँ ओ ओहि कोनामे अपन संस्कृतिकेॅं परिलक्षित केलखिन यऽ अवलोकित केलखिन यऽ छठिए पर्व देखिऔ छठि पर्व आइ अमेरिकामे जे भी बिहारी रहै छथिन ओतऔ जे छै छठि पर्व जे छै से मनाके लोककेॅं अपना प्रति अपना संस्कृतिक प्रति आकर्षित करै छै प्रभावित करै छनि हुनको ई जिज्ञासा होइ छै काश हमारी भी जन्म बिहारकी धरती पर होता तो शायद कुछ और होता ताहि दुआरे आन जगहक लोक आब कहै छै जे हम बिहारमे ही जन्मी चुॅंकि बिहारी लोग ज़िद्दी होइ छै सांस्कृतिक रूपसे अपन धरोहरक बचाबैक लेल नौकरी चाकरी प्राप्त करयक लेल ताहि दुआरे मनुष योनिमे जन्म होए न होए आन योनिमे भी जनम हुए हुए तऽ बिहारेमे हुए ई हमर सौभाग्य यऽ जे आन लोग हमरा संस्कृतिक आब नीक दृष्टिसॅं देख़ै छै आब ओ दृष्टि नहि राखै छथिन बिहारी मतलब कोनो हीन संस्कृतिसं युक्त व्यक्ति से बात नहि छै